جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ دلی جو ہے یہ ہندستان کا دل ہے اور ہندستان کا دل ہونے کے ناطے یہاں پر بھیڑ بھاڑ بھی بہت زیادہ ہے یہاں پر لوگوں کی آبادی بھی بہت گھنی ہے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے اور یہاں کی معیشت نے اس طرح ترقی کی کہ یہاں پر زراعت جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں تو زراعت نا کے برابر ہے بہت ہی کم ہے کچھ ہی علاقے ایسے ہیں جہاں پر کچھ سبزیاں اور پھل وغیرہ اگائے جاتے ہیں لیکن اس کا عام طور پر جو سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ جو ہب ہے یا جو بہت زیادہ مرکز ہے دلی وہ تجارت کا مرکز ہے مینوفیکچرنگ کا مرکز ہے بہت نئی نئی چیزیں اور اچھی اچھی چیز ہے یعنی دنیا کے دنیا میں ہندستان کے اندر تمام جگہوں میں استعمال کی جانے والی ہماری جو ڈیلی لائف ہے یعنی ہماری جو روز مرہ کی زندگی ہے عام عام عوامی زندگی ہے عام طور پر جو ہم روزانہ زندگی جیتے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کی جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ دلی کی ہی ہیں دلی اس میں بہت آگے ہے یہاں پر ریلوے نظام بھی بہت اچھا ہے